کام کے علاوہ میری کافی چیزوں میں دلچسپی ہے جیسے کہ کتابیں پڑھنا باہر جانا گیم کھیلنا اور گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا دوستوں کے ساتھ وقت گُزارنا اور باہر جانا صبح صبح کثرت کرنا صبح صبح باہر گھومنے جانا دوڑ لگانا اور کرکٹ میں بھی مجھے خاصہ دِلچسپی ہے